नोंथांआ नोंथांनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै इसे फोरमायनो हागौमोन नामा आङो खस्त' मस्त' जानाय आङो हौवा गैयिनिफ्रायनो बेराद कस्त' बिजनेस मावलाय जि दालाय ओरै नङा ओरै खालामनानै जादों फिसा आंना सानैखौबे फिसिनांगौ जाहा बै खस्त' खालामनानै जाबाय आङो मैगं फानलाय जि दालाय सोरनावबा हाजिरा मावलाय बेबादि खालामनानै जानानै दङ आं गथ'फोरखौ फेदेरनानै दं दा दासिमबो आं बेबादिनो खस्त'आव गोलैनानै दङ रावबो माबाग्रा गैया मा गैया होन्नानै आं कस्त' खालामो बाजाराव माबा खालामनानै थाबाय आं थिथागुरि बाजारावहाय बिजनेस खालामनानै जायो एखमबा माबाबाय बिदिनो एखम्बा थाथ'बाय बेमार आजार जाबा एखम्बा हैनाय जाला आङो रावबो गैया हिसाबै खुनु रोखोमै मोनजानाय मोनजायैनि खोथा थाबायना खस्त' जाबाय नालाय जों बेबादिनो खालामनानै जागासिनो एखम्बा नआव एफा एनै गायनायफोरखौ लांलाबायबाय गावबा गाव खस्त' खालामनानै मोन्नायफोरखौ इसे एनै गाज्रि मोजांखौ जाबाय मोजांखौ फानहैबाय नांगौ हिसाबै जानांगौ हिसाबै बिदि खालामनानै दा खस्त'यैनो जागासिनो दं आरो आङो रावबो आइ अन्नाय गैलाना सोर माबानानै जाहोबावनो गावबा गाव जिउखौ फोथांनांगौ गथ'फोरनि जिउखौबो माबा खालामनांगौ जाहैबाय ना बेखायनो आङो बेबायदि खालामनानै जायो आरो दा